घणी दफ़ा अहिड़ो थींदो आहे त न्यूज मीडिया या समाचार में कोई एक आद मीडिया चैनल या एक आद समाचार पत्र कोई पक्षपात भरियो वञणु रखो थो या कोई एटअहिड़ा समाचार प्रसिद्ध करे थो जंहिंमें कोई हिकिड़े पक्ष जूं ॻाल्हि रखे थो त मूंखे लॻे थो हिक मीडिया आहे न हू देस जे आधार जो चौथों स्तंभ आहे त मीडिया खे सदा निष्पक्ष रहिणो खपे ऐं उनजो व्यक्तिगत रूप सां त पाण असर पए ई थो पण सॼे राष्ट्र ते उनजो असर पए थो छो क अगरि कोई व्यक्ति कुझु ख़राब ॻाल्हाए थो त उनखे पंज पंजवीह पंजाह माण्हू ई ॿुधंदा पर अगरि हूअ शइ मीडिया कवर करे थो त हूअ सॼे देश जे कोने कोने में पहुंचे थी त उन लाइ राष्ट्र ते ख़राबु असर न पवे उन लाइ मीडिया खे हमेशह निष्पक्ष रही करे ई पंहिंजो कार्य करिणो खपे ऐं इहेई मीडिया जे कर्मचारी जो अने मीडिया चैनल जो धर्म आहे